डेंगू बुख़ार मलेरिया जैसे मच्छरजनक बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न प्रथाओं का पालन किया जाता है जैसे कि हमें अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करके रखनी चाहिए घरों के आसपास किसी भी बर्तन या किसी गड्ढे से बर्तन में पानी को इकट्टा नहीं होने देना चाहिए या फिर हमें जब बारिश होती है तो बारिश के समय में पानी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो निकल अपने घर से निकल कर नालियों की तरफ़ जा सके जिससे कि पानी अगर ना ठहरे अगर पानी वहाँ पर ठैहरता है तो मच्छरों के उत्पन्न होने की आशंका या संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्हीं वजहों से मच्छरों की संख्या ज़्यादा होती है और इन मच्छरों से बचाव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि घरों में धुँआ का आवरण लगा दें या फिर मच्छर भगानेवाली कोई कॉइल लगा दें या फिर मच्छरों से बचाव के लिए एक बॉडी लोशन आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम मच्छरों से दूर बच सकते हैं